अगर हम कोनो रेस्टोरेंटमे अगर हम कोइ चीजके ऑर्डर देबै कोइ खानाके सामानके तऽ हम ओकरासँ आग्रह करबै कि यौ एकर खानाके एहन ढङ्गसँ ओकरा पैकिंग करबै जाइ कि उ खाना ठण्डा हेवेके नहि चाही उ खाना उ खाना अहाँके जादासँ जादा देर तक गरम हेवेके चाही आओर एकर पैकिंगके लअ कऽ हमसब ऑर्डर देबै कालमे हमसब हुनका बताबै छियै कि ताकि हमसब आग्रह करै छियै कि अहाँ तऽ नीकसँ पैकिंग ओकरा कऽ के डिलीवरी करबेबै कि ताकि उ खाना गरमे रहै आओर खाना ठण्डाइके नहि आओर इएहे सब आग्रह हमसब करै छी जे कोइ रेस्टुरेंटमे हमसब खाना लाबऽ गेलहुँ या खाना हमसब पैक कराकऽ घर लए गेलहुँ ओइमे हमसब आग्रह कयलहुँ कि तनी नीकसँ नीक ओकरा पैक कऽ देबैके लेल